नोंथांनि गामियाव दासिमबो सोलिबाय थानाय दोरोङारि आबाद फालिथाइफोरनि सायाव बुंनो हागोन नामा या नंगौ आं बुंनो हागोन गामिनि जानानै गामियावनो जोनोम मोन्नाय लोगो लोगो जोङो जोंनि बर'फोरनि कालचारभ जों फैखानाय ओंखायनो उन्दैनिफ्रायनो जोंनि बिमा बिफाया बिब' बिनानावा मा हाबा मावबोदों बेखौ मिन्थिगौ गामियावथ' बिदिनो जोंना दाहोना रुवाथि लावखार गासैबो लालाय लायनानै जोङो जोंनि संसारखौ सोलिबोगासिनो दङ गोदै जेनेरेशन टु जेनेरेशन आबै आबौनिफ्राय दिनैसिम बिमा बिफानिफ्राय आरो जोंनि एजसिम जेरै दैज्लां जाबानो जोङो दाहोना रुवाथि लानानै माइ गायो माइ गायखांनानै आबादखौ गाहामै गाहामै जोङो खालामो बेनिफ्राय आमफ्राय बोथोरै बोथोरै मास मास जोबनाय लोगो लोगोनो बेहाबो सम दङ माइफ्रा मोननानै फैयो मोनोब्ला जोङो बेखौ मोनैनि आगोलबो बिदिनो बे जारां जानाय समाव जोंनि बर' हिन्जावफ्रा खानाय हस्रिनानै माबा आवाथि लानानै बिसोरखौ गाहामै जाथों होननानै माबा हैयो लोखि बरायहैयो आरो बिनिफ्राय बेफोरखौ जोंनि माबायाव दोनफैयो माइ दोनग्रा बाख्रियाव बिनिफ्राय बेखौनो जोङो माबा गसाइनाव बोर बियो जाहाथे बियो आबादफ्रा एन्जर माबा माबिनिफ्राय एम्बुनिफ्राय बिखौ जाहाथे आबादा खहा जाया बिनि थाखाय हिन्जावफ्रा बहुत गावनि धोरोमखौ मानिनानै बोर बियो बिनिफ्राय आबादा मोजां जायोब्ला जोङो बेखौ हायो हानानै गामियाव मारा होनाय सिस्टेम दङ जोंनाव गोदोनिफ्रायनो मोसौजों मारा होयो मारा होनानै आबादखौ मोनखांनाय लोगो लोगो जोङो बेखौ मोजाङै बाव होनानै संग्राय बिबायदिनो गिदिर हासिब आरो जों क्लिन खालामनानै बेखौ जोङो बाख्रियाव दोनो बेनो जोंनि बुंनो थाङोब्ला दासिमबो सोलिबाय थानाय दोरोङारि आबाद फालिथाइफोरनि सायाव बुंनांगौ गोनाङा बेनो आरो गोबां जोंनि आबौ आबैया बिदिनो मोदाइ होनायबो दङ बाथौ खेराइ दङ बेजों गासैबो बियो सोमोन्दो दङ जोङो समाजखौ मोजाङै खालामनो थाखाय आरो गावनि हारिखौ गोजौआव लांनो थाखाय बिदिनो नखराव बेमार आजार जाया जानोनांगा होननानै जोङो फालिथाइफोरखौबो मानियो बेफोरबो बेजों सोमोन्दो दं होननानै आङो सानो दिनैसिम किन्तु गोदान मुगा जानाय लोगो लोगो दाना बाथौ खेराइखौबो जोङो बिबारजों होबो जोबबाय सोरबा ब्रम्ह दङ सोरबा बाथौ होयो सोरबा खेराइ होयो बिदिनो जोंनि समाजावबो मोनसे जारिमिनारि खालाम लांनांगौबा जोङो मोनसे समाजखौनो सोलिनांगोन बाराद्राय वाइब्रेन्ट जायो बा सोरबा क्रिस्टियान जालांबाय सोरबा माबा वैशनब जालांबाय सोरबा एसामिसाव बारलांबाय बे बायदि बारलांबाय थायोब्ला जोंनि समाजा गाहाम जानाय नङा बिनि थाखायनो आङो समाज सिबियारिखौ खौसे जानो थिनो बर' थुनलाइयाबो बावहाय गोबां माबा साप'र्ट खालामो जाहाथे जोंनि बर' हारिया गोख्रों थाथों धोरोमा जेखि जाया मानो अब्लाबो जोङो समाजखौ मोजाङै सोलि लांनांगौ एबसुवाबो बिनि थाखाय गोख्रोङै मावगासिनो दङ जोंनि बर' समाजा इउनाव जाहाथे जोङो गेरेमसा हारि होननानै बुहुमाव मिन्थिसार जायो बिनि थाखायनो जोंनो यूनिटि नांगौ खौसे नांगौ खौसे नङाब्ला जोङो आलाग आलाग जायोब्ला जेबो जानाय नङा धोरोमा जेखि जाया मानो जोंना क्रिस्टियानावबो थांबाय बर'फ्रा जाहाथे बिसोरबो बाराद्राय थाङा जोंनि बर' समाजखौ बिसोरो बाथौखौ मोजां मोनो बेनि थाखाय आङो खर' गंग्लायै आर'ज गाबो